ہمارے دیش میں سیاسی اور سیاسی جماعت کے بارے میں میری رائے یہ ہے کہ آج کی سیاست صحیح نہیں ہو رہی ہے ایک دوسرے میں لڑائی دنگے فساد ہو رہے ہیں آج کل ہم نماز بھی صحیح سے نہیں پڑھ سکتے ہیں عید کی نماز بھی نہیں ہوتی ہے ایک دوسرے میں ہندو مسلمان ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں دنگے فساد ہوتے ہیں بہت کرائم ہوتا ہے ایک دوسروں کو مارا پیٹا جاتا ہے ان کی بری بات بتائی جاتی ہے ان سے کہلوایا جاتا ہے بچیوں کا بچیوں سے کام کروایا جاتا ہے انہیں ایجوکیشن نہیں ملتی پراپر جیسی ملنی چاہیے انہیں میری سیاست میں میرے حساب سے سیاسی سیاسی جماعت اسد اسدالدین صحیح ہیں ان سے میں ملوں گی تو ان سے کہوں گی کہ آپ آپ بچوں کی تعلیم کے بارے میں مجھے بتائیں نوکریوں کے بارے میں مجھے بتائیں ایجوکیشن کے بارے میں مجھے بتائیں